दौड़ने से पूर्व की दिनचर्या को इस प्रकार समझें आप कि सुबह सबसे पहले जब आप उठते हैं तो चार बजे तीन तीन साढ़े तीन बजे के आस पास आप उठें सुबह और उठने के तुंरत बाद आप कम से कम एक दो लोटा के आस पास पानी पिएँ और फिर पाँच दस मिनट के लिए करीब आप टहलें इधर से उधर टहलने के बाद जब आप टहल जाते हैं टहल लेंगे तो टहलने से क्या होता है कि आप थोड़ा सा जो है फिर पाचन क्रिया सही होती है जैसे आप खड़े होके कुछ करने में समस्या नहीं होती है टहलने के थोड़ी देर बाद ही फिर आप जाते हैं फ्रेश होने के लिए उसके बाद बाहर निकलते ही आप क्या बोलते हैं उसको आप बाहर निकलने के बाद आप जो है कुल्ला मंजन जो है फ्रेश होने के बाद आप जाते हैं फ्रेश होने के लिए और जैसे ही आप फ्रेश हो के बाहर निकलते हैं तो तुरंत बाद आप जो है अपना जो है स्नान ध्यान करते हैं उसके बाद में फिर आपका जो है डेली रुटीन जो है जिसके साथ आप दौड़ना चाहते हैं जहाँ भी दौड़ने जाना चाहता है उस स्थान के लिए उस स्थान पर जाते ही और उस स्थान के लिए प्रस्थान करें और सबसे पहले आप अपने शूज़ को पहनें फिर अपने जो है जो वो रनिंग किट उसको भी अपने साथ कैरी करें उसके बाद आप उस स्थान पर जाएँ ग्राउंड पर जाएँ जहाँ पर आप दौड़ना पसंद करते हैं जब आप उस ग्राउंड पर जाएंगे तो सबसे पहले आप दौड़ने से पहले क्या करना है ग्राउंड पे एक वार्म अप करना है इससे क्या होता है कि आ आप स्ट्रेचिंग करनी है तो इससे आप थोड़ा सा आपके शरीर खुल जाएगा तो आप आप को दौड़ने में आसानी होगी जब ऐसे ही दौड़ते हैं जैसे आपको जो है जादा जल्दी आपकी जो है साँसों फूली होती है उससे आपको समस्या होती है आपको क्या करना है आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है कि ऐसे ही नहीं मतलब सो के उठे और चल दिए दौड़ने उससे जो है आपके शरीर पे इफ़ेक्ट पड़ता है सो के उठो सबसे पहले फ्रेश होना उसके बाद जो है अन्य चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर ग्राउंड पर जाएँ उसके बाद देखो दौड़ने के बाद आप जब घर में वापस आते हैं तो उसके बाद सही डाइटिंग का प्रयोग करें सही डाइट जो है आपके शरीर के लिए लाभप्रद होती है दौड़ने के बाद अगर आप ज़्यादा तला भुना चिकना लेते हैं तो आपके शरीर के लिए नुकसानदेह होता है जिससे आपकी जो है दौड़ने की कुछ जो वो दौड़ने का जो फ़ायदा है वो व्यर्थ हो जाएगा तो आपको क्या करना है आपको वहाँ से वापस आते ही जो भी आपको जो स संतुलित और नियमित आहार है उसको फिर उसको करने के बाद फिर आप जो है थोड़ा सा जो है खान पान को सही ध्यान रखें और उसको वहाँ पे दौड़ने के बाद थोड़ी सी जो है और अन्य एक्सरसाइज़ करते हैं उसके बाद में फिर सीधे जो है घर चले आते हैं और बाकी की दिनचर्या जो भी आपको पढ़ना लिखना है जो भी हम किसी ऑफिस से कार्य में जहाँ कहीं भी आपको जाना है उसके लिए आप प्रस्थान करें और कोशिश ये करें कि दिन में सोए ना और रात को आराम करें इससे क्या होता है कि ना आप जब नियमित तरीके से सोते हैं तो आपको जाने आने में समस्या नहीं होती है तो इससे आपके जो आपको जो है उठने में समस्या नहीं होगी और आपके शरीर में मांसपेशियों को को आराम भी मिल जाएगा तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी इससे और बस यही जहाँ तक था